हैल्लो ठीक ऐ भैन जी तुस सनाओ और केह् करा दे सब ठीक ठाक तुस सनाओ

आहो आहो एह् कोई गल्ल निं आप्पू आई जागे एह् ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके